میں نے اپنی زندگی میں مختلف قسم مختلف زبان کی کتابیں پڑھی ہیں اردو زبان کی لیٹریچر بک انگلش ہندی کئی زبانوں کی ناول وغیرہ پڑھی ہیں تو ان سب چیزوں سے جو مجھے سبق ملا ہے ایک تو اسے آپ خلاصہ کہہ سکتے ہیں تو اس سے انسان کو جینے کا سلیقہ معاشرے میں کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بات چیت کرنا اور اپنے کام میں ایمانداری اپنی تعلیم حاصل کرنے میں کس طرح جو ہے ایمانداری کے ساتھ تعلیم حاصل کرنا چاہیے لوگوں کی کس طرح مدد کرنا چاہیے غریبوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے اور ان کی مدد کرنا چاہیے اور آپسی تعلّقات میں لوگوں سے کیسے معاملات ہونے چاہئیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کر دینا چاہیے اسی طرح کے بہت سے سبق جو ہے بہت سے مختلف زبانوں کی کتابوں سے پڑھ کر ہمیں ایک اچّھی زندگی جینے کا طریقہ معلوم ہوا ہے اور ہم اس سے جو ہے روزگار کے مواقع بھی ہمیں ملتے ہیں مختلف زبانوں کے جاننے سے یہ بھی ایک بہت اچّھا فائدہ ہے کہ ہم جو ہے کسی بھی ملک میں جا کے کام کر سکتے ہیں